یہ آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں اکثر نانی کے گھر ہوا نانی کے گھر جاتی تھی اور دہلی جاتی تھی تو دہلی میں جب جاتی تھی تو ٹرین سے سفر کرتے تھے ہم لوگ تو میں امی ابو بھائی یہ سب ہوئے ماموں کے ساتھ بھی گئے ہیں کئی بار تو جاتے تھے تو ٹرین کا سفر کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے یعنی کہ ٹرین پہ ہم جاتے تھے تو بہت ساری چیزیں آتی تھی بکنے کے لیے تو ہم کھاتے تھے لے کر کے بہت ہی اچھا لگتا تھا اور خاص کر کے بھائی کے ساتھ بہت مستی کرتے تھے ہم لوگ ٹرین پہ ہم لوگ یعنی ان کو ڈراتے تھے کہ اب تم کو کوئی پکڑ لے گا ایسے ویسے بہت یعنی مستی کرتے ہوئے ہم لوگ جاتے تھے ٹرین کا سفر ایک الگ ہی بات تھا اس کا دہلی گئے اور نانی کے گھر جاتے تھے نانی کے گھر جاتے تھے تو یعنی کہ امی کے ساتھ نانی کے گھر جانے کا ایک الگ ہی مزہ آئے امی کے ساتھ نانی کے گھر گئے نانی نانی کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے گئے نانی بہت ساری چیزیں رکھتی تھی نہ کر کے کھانے کو پیٹ نہ پیٹ بھرا ہوا پھر بھی زبردستی کھلائے گی اور بھی بہت ساری اور امی ابو یہ سب کے ساتھ جاتے تھے ہم نانی کے گھر تو سفر بہت اچھا ہوتا تھا ہم لوگ کا پہلے بائک بائک سے ٹرین ٹرین سے بس پھر بس سے آٹو پھر آٹو سے گھر اس طرح کا ہم لوگ کا سفر ہوتا تھا لمبا سفر ہو جاتا تھا اس میں انجوائمنٹ بھی کرتے تھے ہم لوگ